जब हमारे घर में मेहमान आते है तो हमें अच्छा लगता है तो हमारा घर में जब मेहमान आते है पहले उनको चाय देते है और उनको क्या खाने की इच्छा है वो हम पूछ लेते है अगर वो मना कर लेते हैं तो हम उनके लिए कुछ मीठे के चीज बना लेते है कुछ हलवा बना लेते है कुछ पीठा बना लेते है और बहुत सारे चीज जो उनको पसंद आती है ओ भी बना लेते हैं और हमारा घर में वैसे तो रसगुल्ला जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है और हमारे यहाँ जो जो खाना है उन लोगों को पसंद आता है तो हम उनके लिए ओ भी बना लेते है तो हमें मतलब हमारे घर में जब मेहमान आते है हमें बनाना का बहुत अच्छा लगता है तो हम उनके लिए बहुत सारे खाना बनाते है और उनको खिलाते है फिर उनको भिजवाते है लेकिन अगर हमको उनका खाना नहीं खिला के भेज भेज दे तो हमें अच्छा नहीं लगता और हमारे यहाँ मतलब मेहमानों के लिए जो प्रक्रिया मतलब मेहमानों को कैसे रखना है वो हमारे यहाँ मतलब हमारे राज्य बहुत अच्छा ये करती है मतलब मेहमानों को कैसे रखती है वो हमारे राज्यों से सारे लोग सिक्के जाते हैं